हलो अहिड़ी कोई ॻाल्हि न

जीअं तव्हां चवंदा टैक्सी तव्हांखे ट्रे ट्रेन ते वठण अची वेंदी ऐं तव्हांखे सॼो शहर घुमाईंदी भई अजमेर आया आहियो त दरगाह सां गॾु ॿिया जगहयूं त ॾिसंदा अजमेर जूं अजमेर में हिन दरगाह जे पासे में ही दौलत बाग़ु आहे बारादरी आहे सेवन वंडर्स आहिनि इहे सभु तव्हांजे हिक ई ॾींहं के पैकेज में शुरू अधु ॾींंह जे पैकेज में थी वेंदो कमु स्कर्वी वेंदा त पोइ त सॼे ॾींहं जी टैक्सी करिणी पवंदी तव्हांखे सॼे ॾींहं में तव्हांजो सॼो कवर थी वेंदुव अजमेर शहर पुष्कर दरगाह

शायदि सुबुह जो दरगाह थींदी पोइ अजमेर शहर या जेके मुख्यु मुख्यु आस्थान आहिनि उहे सभु तव्हांखे ॾेखारे पोइ पुष्कर वठी हलंदासीं पुष्कर में बि ब्रह्मा जो मंदरु आहे सरोवर आहे उहो सॼो दर्शन कराईंदासीं सॼे ॾींहं जा लॻंदा तव्हांखे चारि हज़ार रुपया

हा बिल्कुलु सॼे ॾींहं में भले तव्हां ॿ सौ किलोमीटर हलो टे सौ किलोमीटर हलो टैक्सीअ जो किरायो चारि हज़ार रुपया ई लॻंदो ऐं तव्हांखे सभु इहा जेके अजमेर शहर जा मुख्यु मुख्यु आस्थान आहिनि उहे सभु ॾेखारींदासीं न न किलोमीटर जे हिसाबु सां कोने पर डे जे हिसाबु सां आहे हुन में मेक्ज़िमम रनिंग जेकी आहे उहा टे सौ किलोमीटर आहे भई अजमेर में असां मैडम हिते टिनि सालनि खां कमु पिया कयूं इहो फ़िक्स रेट आहे अजमेर जो पर डे तव्हां दरगाह वेंदा तईं तव्हांजा हज़ार पंद्रहां सौ रुपया लॻी वेंदा पुष्कर वेंदा वरी हज़ार पंद्रहां सौ रुपया लॻी वेंदा मां तव्हांखे सॼे अजमेर शहर घुमाइण जा चारि हज़ार रुपया ॿुधाया न न उहो उल्टो रस्तो आहे पुष्कर हुन साइड आहे तारागढ़ हुन साइड आहे तारागढ़ अगरि तव्हां वञणु चाहियो त उहो बि हुन में घुमाए लाईंदासीं तव्हांखे हा उहो थी वेंदो तारागढ़ खां मुंहिंजो सज़ेशन इहो रहंदो तव्हां दारा सिंह स्मारक तारागढ़ में त छा मुसलमान जी बस्ती आहे त हुते वञणु सुठो कान्हे दादी वरी हुअंई तव्हां उहोई सिंधियुनि वारी आदति कई न तव्हां पंज सौ रुपया घटि था कयो हिक भेरो घुमण त हलो पोइ तव्हां पंहिंजो पाण ई चवंदा भई चारि हज़ार सही हुआ बिल्कुलु ए सी टैक्सी में तव्हांखे घुमाईंदासीं काई दिक़त कान थींदी तव्हांखे तव्हां मूंखे अइन पंहिंजी गाॾी नम्बर ऐं टाइम वॉट्सप कयो त तव्हांखे हुते प्लेटफ़ॉम जे मथां ई ड्राइवर वठणु अची

ओ के जय झूलेलाल